पंदरहां अगस्त ॿ हज़ार सतरहां छवीह जनवरी उणिवीह सौ छावंजाह एक एकटीह अक अक्टूबर ॿ हज़ार अठ पंज डिसंबर ॿ हज़ार सत छवीह मार्च ॿ हज़ार वीह